जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आइजोफोरा खर' लोबनाय जानायखौ बांसिन मानिया ओरैनो न'खर हिसाबै न'खर सोरनिबा न'खराव मानियो आरो सोरनिबा न'खराव मानिया दा जोङो जेनेबा खर' लोबनाय जायोब्ला इसोरनि खाथियाव जोङो फुजा खालामा आरो गावनिख्रुइ देरसिननो जानाय लोंनाय जगायनो गोसो जाया आरो बेबायदि खिन्थु न'खर लानानै न'खर एसेबो मानिया जेबो जाब्लाबो जायाब्लाबो बर'फोरनाथ' मिथिबावा बिमा बिफाया गुबुन हारिना खिन्थु सानथाम थायो आरो बिसोरो जेबो दाङा जेबो मावा सङाबो गुबुनावबो थाङा हाबा खेराइ जेरावबो थाङा बेफोरबायदि फालियो खिन्थु जोंनि बर'फ्रा न'खर लानानै न'खरसो बे खर' लोबनाय जानायखौ मानियो आरो बांसिनानो मानियाखौनो होननांसिगोन खिन्थाबावा न'नि गिदिरफोरनो मा जादों मा थादों खिन्थाया खिन्थु फुजा फाथल न'खरावबो ओरैनो बाथि साथि सावनाय इसोर खुलुमनाय थायोना मोनफ्रोमबो न'खराव होमब्ला बेखिनिखौल' खालामा आरो संनाय खावनायखौ बांसिनानो खालामो आजिखालिथ' मानसिफ्रानो गैबांलानालाय रुवाथि थुवाथिबो मोनला मावग्रा दांग्राबो मोनला बेखायनो गाव गावनि जानाय लोंनायखौ गाव गावनो खालामनानै जानो गोनां जायो आरो